हा मां डांस जी ॾाढी शौक़ीन आहियां मां डांस तरह तरह जा कंदी आहियां ऐं मुंहिंजी सहुरनि में बि मुंहिंजो डांस जो ॾाढो नालो आहे ऐं मां नंढे हूंदे खां ॾाढी डांस कंदी हुअसि तॾहिं मुंहिंजी मम्मीअ मूंखे डांस सिखाइण लाइ हिते पाड़े में कंहिं जे घर में मोकिलींदी बि उते डांस सिखंदी हुअसि ऐं स्कूल में पंजाबी गाने ते डांस कई बि सैकेंड प्राइज़ मिलियो हुओ हुन खां पोइ बि बसि धीरे धीरे इहे इस्कूलनि जे फंक्शन में डांस में पाटिसिपेट कंदे कंदे मूंखे ॾाढो मज़ो अचण लॻो पोइ डांस में जीअं शौक़ु बि आहे ऐं मां ॾाढी शौक़ीन बि आहियां त डांस ॾाढो ख़ुशीअ सां मां कंदी आहियां कोरियोग्राफी ते ॾाढी ठहियूं ॾाढी शादियुनि में इस्कूलनि में तॾहिं असांजे टाइम में कोरियोग्राफी फोटूस खिचजंदा आहिनि विडियोस फोटू मिलंदा हुआ हाणे त कोरियोग्राफ थियनि ई थियनि था त घणेई कोरियोग्राफ थियनि पर डांस जा त तमामु तमामु असां शौक़ीन आहियूं डांस ईंदी ॾाढी सुठी आहे ऐं मां उहा सही डांस खे ॾिसी करे ॾाढी असांजी आहिनि ऐं मौज बि मचंदी आहे मां जिते नचंदी आहियां त मौज ई मौज डांस जी त ॾाढी ॾाढी वधीक शौक़ीन आहियां ऐं डांस मूंखे वणंदो बि आहे मुंहिंजी ज़िंदगी इहो समुझो हिकिड़ो शौक़ु ॾाढो वॾो आहे कि मां डांस ॾाढो ख़ुशी सां कंदी आहियां